आङो जिउमा नारजारि औ नों बे दै बारनायनि औगुरि पाथाबारि बेफोरनि माबा दैनि बागै मिथियो नामा आइलेण्डनि बागै दा बिदिनो माबाफोर गुबुन गुबुन जाथिफोर दं नामा औ बिदिनो कलेजनि प्रजेक्ट दङ बिदिनो माबोरै सोलियो बिदिनो दै बारहैनाय मानसिफ्रा बेफोरखौहाय एसे मोनथिनो लुबैदों आरो सारनिफ्राय बिदिनो बिदिनो औ बिदिनो कलेजनि प्रजेक्ट जागासिनो बेनि थाखायनो खालामनो थांनो नागिरदों आरो नायहैनो बिदिनो बर'जों दस्रा हारिजों माबायदि मिलायनानै थायो बिदिनो गोरोबलायनानै थायो मोजां होमबा जेबो असुबिदा गैया औ प्रजेक्टनि थाखाय थांगोन दैफोर बारनो एसे माबाफोर खस्थ' जायो नामा औ औ औ दे होमबा सार औ